जेनाकि हमसभ जानै छियै कि इतिहास हमर सभके पौराणिक पहिलेसँ चलल आ रहल छै जेकरामे हमसभ अपन दैनिक जीवनमे इतिहासके बारेमे हमर सभके इतिहासमे की सभ भए रहल छै नइ भए रहल छै ओकरा सभमे ओकरा सभके बारेमे हमसभ जानै छियै जेकरा बारेमे हमसभ कहि सकै छियै कि हमर सभके पूर्वज ओकर सभके पता चलि सकै छै इतिहासके ही माध्यमसँ जाहिसँ कि भूकम्प भूकम्प भए गेलै या किछु भी ओकर सभकेँ माध्यमसँ हमसभ भूकम्प जे छै धरतीके अन्दर आबै छै जकरासँ भूपटलके नीचेमे भूपटलमे मतलब भूकम्प आबै छै जकरासँ पृथ्वी पर नुकसान भए सकै छै बाढ़ि भए गेलै कि जकरासँ जहाँ सुखारी राखै छै उहाँके लिए तऽ अच्छा छै लेकिन जे जे एरियामे सुखार नहि छै ओहि एरियाके लिए घातक छै काहेकी भूकम्प